हलो अगर हम मोबाइल ठीक कराने के लिए दुकान में जाते हैं तब वो टाएम लेते हैं तो वो बोलता है हाँ हाँ बटन वाला है

खराब हो गया गिर गया गिर गया तब डिस्प्ले भी चला गया बटम उटम कुछ नहीं काम कर रहा दुकान पर गया ठीक कराने के लिए बोला ठीक है हो जाएगा आ जाओ तो कल आना फिर कल भी गया कल भी बोलता है नहीं आज नहीं होगा इसका सामान ही नहीं मिला त

अ हाँ हाँ

हाँ हाँ वही समस्या है लेकिन हमको परेशान करते हैं ना बोलते हैं आज जाओ कल आओ परसों जाओ अच्छा समस्या ये तो है ही ना

ठीक है थैंक

ठीक है ठीक है थैंक यू